चल्यांच्या बाबतीन शिक्षणाचो जो प्रस्न आसा जो इंडिये खातीर भारता खातीर जर पयलें आमी चलयो खूब कमी प्रमाणांत शिकिल्यो आसा बट पूण गोंयांत पयलें जाल्यार चले आनी चलयो हाचे मदीं खूब फरकशे दिश्टी पडून येयना आनी चल्याच्या चलयेच्या बाबतींत हांव तर अशें म्हणटलें की ज्यो चलयो म्हणल्यार भयण्यो ज्यो इश्टिण्यो ज्यो आसात तांच्यानी गोंयांत चड शिक्षण मेळिल्लें आसात चल्यांच्या परस आनी जर म्हाज्या स्वताच्या भयण ओ धुव ओ इश्टीण तुमी विचारल्ले जाल्यार हांव म्हणटलें की तांच्यानी जाता तितलें शिकचें अमकें शिक्षण धाव्वी शिकची बारावी शिकची ओ ग्रेजुयेशन करचें ओ पीएचडी करचें अशें हांव म्हणचेना प्रत्येक मनशाचेर आदारीत आसा की चलयांक जितलें दिसता आपूण शिकचें तितलें तांणी शिकवून घेवचें अशें विचार करप ना की आपूण शिकोन कितें करतलें फाल्यां घरा कडेन घर साबांळटलें साबांळपाक पडटलें शिकून फायदो ना अशें चलयांनी चिंतप चुकीचें जातलें कारण जी शिकिल्ली चलियो आसा तेमी फाल्यां भायर ऑफिसांनी काम करना घरां कडेन रावली जाल्यार सुदां शिक्षण तेमी मेळ्ळिल्ले आसा ती शिक्षण तेमी स्वताच्या घर बरें तरेन साबांळपा खातीर वापरपाक शकता म्हणल्यार जेन्ना रांदतली तेन्ना कितलें तरेचे प्रोटीन फायबर यूज करपाक जाय तें तांणी प्रमाण वळखुपाक शकतली तशेंच घरा कडेन जेन्ना भुरगीं जातली तांकां शिक शिकोवपक कशें तांची मानसीक जे आसा तशेंच मानसीक परिस्थिती कितें आसा ते समजून घेवप ओ स्वताची समजिकाय वाडोवप आपली फेम आपली कुटूंब कसो साबांळप हे शिक्षणांतल्यान चलयांक बरें कळून येता आनी कशें साबांळप हि ती स्कुलानूच शिकपाक शकता आनी गोंयांत तरी चलयांच्या बाबतीन शिक्षणां खातीर चड अडचण्यो ना कारण प्रत्येक भुरगीं जितली जाता तितलीं स्कुलान वयता आनी प्रत्येक आवय बापूय तांकां शाळेन बी धाडटा तशें सरकारानय बी चलयो फुडें शिकचें म्हणून तांच्यो फूल फुडें शिकचें म्हणून तांच्या खातीर खुबश्यो वेवस्था करून दवरल्ला म्हणल्यार ज्यो चलयो शिकता तांच्या खातीर तांकां मूग चणें अश्या सारकिलें तांकां वेवस्था करून दिलां तशेंच तांकां सायकल जांव लाडली लक्ष्मी अशीं खुबशीं सरकारान तांकां वेवस्था करुन जाका लागून गांवाच्यो चलयोच्यो शिकपाचें प्रमाण आतां वाडिल्लें आसा